جی بتائیں جی ہاں میم میں موبائل شاپ سے بات کر رہا ہوں بتائیے اوکے مِل جائے گا میم کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس تو اویلیبل ہے اور اِس کا آفر بھی چل رہا ہے اِس ٹائم میم

فیچر میم میں آپ کو بہت کمفرٹیبل ہے اِس کا ڈسپلے بہت اچھا بہت لا جواب ہے میم اور اِس کا جو ہے فرنٹ کیمرہ آپ کو ٹوینٹی فائیو میگا پکسل ہے اِس کا بیک ہم کسکسٹی میگا پکسل دے رہے ہیں ہم ویوو کا جو کہ بہت اچھا ماڈل ہے اور بہت مزیدار ہے اور اِس کے بعد اس کی ویڈیو کوالیٹی جو ہے آپ کو فل ایچ ڈی مِلے گی اور اِس کا ڈسپلے جو ہے آپ کو وتھ آؤٹ بریک اپ چلے گا جی میم ہمارے پاس بلیک ہے وہائٹ میں ہے اور گرین بھی ہوگا اور ڈارک بلو بھی ہو جائے گا اور لائٹ بلو بھی ہو جائے گا میم اور پنک کلر ہوگا سوری کوئی نہیں بلیک میں مِل جائے گا آپ اپنا آڈر کنفرم کرا دیجیے میم اچھا یہ آپ کا پیمینٹ جو رہے گا وہ میم کیش میں دیں گے یا ای ایم آئی پر لینا چاہیں گی ای ایم آئی پر میم دیکھیے ہمارے پاس الگ الگ کٹیگریاں ہیں اگر آپ تین مہینے کا کرواتے ہیں تو اُس کا الگ چارج لگے گا چھ مہینے کا الگ سال بھر کا الگ اور ایک سال سے بھی بارہ منتھ سے آگے ہم نہیں دے پائیں گے میم کوئی نہیں میم اگر ابھی ہمارے پاس وتھ آؤٹ آفر اُنتالیس ہزار نو سو ننانوے روپے کا تھا اب بھی ہمارے پاس چونتیس ہزار نو سو ننانوے کا ہے یہ فون ہمارے پاس تو آپ کو تھرٹی فائیو پرسینٹ آپ کو کیش ہاں دینا پڑے گا ابھی اور آپ کو ڈوکومینٹس لگیں گے آپ کا بینک پاس بک اور آدھار کارڈ اور ایک اور ڈوکومینٹ یعنی دو ڈوکومینٹس آپ کو چاہیے اور ایک پین کارڈ بک ٹھیک ہے میم یہ ساری چیزیں لے کر کے آپ میری شاپ پہ آ جائیے ٹھیک ہم میم آپ کل مورننگ گیارہ بجے سے لے کر کے شام رات آٹھ بجے تک کبھی بھی آپ آ جائیے ٹھیک ہے اوکے میم تھینک یو